शुरूआत में मां चुड़ियूं ठाहे उन्हनि ते सुठी रंग बेरंगी डिज़ाइन ठाही आहे ऐं पंहिंजे घर में घर खे सजाइण लाइ पंहिंजे हंधनि ते विछाइण जो सिंधी अजिरक वारियूं भर्त वारियूं चादरूं हंध विहाणनि जूं छवूं घर जे दर दरयुनि जा सुठा भर्त वारा पर्दा हेठि विछाइण लाइ रिलियूं दर ते तोरण यानी डिज़ाइन वारा झालर लॻाइण वग़ैरह ऐं ॿियों बि घणो कुझु कयो आहे घर खे सजाइण लाइ